कामकाजी और ग्रहणी दोनों ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत सी नीतियाँ उपलब्ध हैं जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना नेशनल रूलर मिशन सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सेनानी सुरक्षा योजना जनानी सुरक्षा योजना